دیہاتی کمیونٹیوں میں کھیل کھیلنے جیسا بہت ساری ایسی چیز ہیں اور جس سے لوگ لطف اٹھاتے ہیں خاص طور سے جو دیہات کے لوگ ہوتے ہیں گاؤں کے لوگ ہوتے ہیں ان میں کبڈیوں کا زیادہ ہی جوش ووس رہتا ہے وہ کبڈی کو زیادہ لائک کرتے ہیں کیونکہ اس میں جو ہے پوری جوش کے ساتھ لوگ ایک دوسرے کے ہارنے اور جیتنے پر مشکور رہتے ہیں اور جتنے بھی تمام گاؤں کے لوگ ہوتے ہیں اس کھیل کو دیکھنے کے لیے بھی چاہے دن ہو شام ہو یا چاندنی رات جیسی کیوں نہ ہو ایسی جگہوں پر بھی جو ہے ان کو دیکھنے کے لیے سارے سماج کے لوگ ماحول کے لوگ جمع ہوتے ہیں اور اس کھیل کا لطف اٹھاتے ہیں یہی نہیں بلکہ میں تو مرد کے علاوہ میں نے عورتوں میں بھی دیکھا ہے کہ پردے میں ایک میدان ہوتی ہے جس میں جو ہے وہ لوگ بھی اپنے اپنے میں جو ہے اس کھیل کا آنند لیتی ہیں اور کوشش کرتی ہیں کہ میں اس طرح کے کئی اور کھیل کھیلوں اور میں بھی اس کھیل کو کھیل کر کے میں کچھ حاصل کر سکتا ہوں جب مجھے کبھی ایسا موقع ملے تو اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی کھیل ہے جیسے کہ کرکٹ ہے یہ کرکٹ جو ہے یہاں کے جو مرد لوگ ہوتے ہیں وہ زیادہ فوکس کرتے ہیں ان کی بھی یہ خواہش ہوتی ہے کہ دیگر لوگوں کی طرح میں بھی جو ہوں ایک بڑے اسٹیٹ میں جاؤں اور کرکٹ میں اپنا نام روشن کروں ان کے لیے بھی وہ محنت اکثر کرتے رہتے ہیں